जय झूलेलाल बीमारीअ जे इलाज लाइ अस्पतालुनि में वञण त केरु बि पसंदि न कंदो आहे पर अॼुकल्ह असां अस्पतालुनि जो वञिणो ई थो पवे छो जो उहे तकलीफ़ूं असां पाण ठीकु करे नथा सघूं हिनजे करे असांखे अस्पतामुनि में वञण पवंदो ई आहे पर उनमें अस्पतामुनि में वञण खां पहिरियूं असां पंहिंजे घर में पहिरियूं त इलाज करण शुरू कंदा आहियूं जीअं थोड़ो घर जो इलाज कयूं पर जेकॾहिं हुन मां फ़ाइदो न थींदो आहे त पोइ अस्पताल में वेंदा आहियूं जेकॾहिं सर्दी लॻी त घर में आयुर्वेदिक जो काढ़ो ठाहे पीअंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं अ असांखे अ नेचुरोपैथीअ जो बि चङो ॼाण आहे त नेचुरोपैथी जो बि असां घर में इलाज कंदा आहियूं जीअं पेट ते मथे ते गले ते हिकु कॉटन जे कपिड़े जी थदी पटी रखंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ इहो उपचार कंदा आहियूं पर अस्पतालुनि में वञण जी ज़रूरुत जॾहिं हदि खां वधीक थींदी आहे तॾहिं वञण पसंदि कंदा आहियूं न त त पंहिंजो इलाज पंहिंजे घर में पंहिंजे वॾनि जो ॿुधायो हुयो सभु इलाज कंदा आहियूं त गरम पाणी पीअणु आस पास सफ़ा रखण इयो कंदा आहियूं जय झूलेलाल